मोसानाय मेथाइ खन्नाय फावथिना बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा बाहागो होन्नानै जों बुंनो हायो आरो बे मोसानायफोरनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन हारिफोरा गावगावनि हारिफोरखौहाय गुबुनफोरनि गेजेराव सिनायथि होनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों जोंनि भारतआवबो बेबायदि मोसानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो आथिखालावबो बियो सोलिबोबाय थादों मोसानायाहाय गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहाय गावबागाव हारिफोरनि हारियारि मोसानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दा जोंनि भारत हादोरावबो बेबायदि गोबां भारतआरि मोसानायफोर दङ बे भारतारि मोसानायफोरनियाव बलीयुदा माब्रैहाय गोहोम खोख्लैयो होन्नानै बुङोब्ला जों आथिखालावहाय बलीयुदनि माखासे मोसानायफोरा ट्रेडिसनेल माखासे मोसानायफोरावहाय गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मानोना गोबां ट्रेडिसनेल मोसानायफोरावहाय बलीयुदनि मोसानायफोरा बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मानोना गोबां सुबुंफोरा गावगावनि जे ट्रेडिसनेल मोसानाय बेफोरखौ नागारलांनानै आथिखाल मुगायाव बलीयुदनि मोसानाय मेथाइ खन्नाय मुसुरनाय बेफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो बलीयुदआ मोसानायजों लोगोसे मोसानायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा ड्रेस बेफोर बिथिङावबो गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना आथिखाल मुगायावहाय गोबां मोसाग्राफोरा ट्रेडिसनेल मोसानायाव गानग्रा जोमग्राफोरनि सोलायै बांसिनै बलीयुदनि मेथाइफोराव मोसानायनि गेजेरजों गान्नाय जोमनायफ्राबो बलीयुदनि मोसानायफोरनि ड्रेस एबा गान्नाय जोमनायजों गोरोबलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे जोंनि ट्रेडिस्नेल मोसानायफोरावहाय बलीयुदनि मोसानायफ्रा गोबांनो गोहोम खोख्लैदों माखासे बिथिंखौ जोङो गाज्रिबो गोहोम आरो माखासे बिथिंखौ मोजां गोहोम होन्नानैबो जोङो बुंनो हागोन भारतावहाय बयबो मोजां मोनग्रा माखासे एभारग्रिन मोसानायनि मेथाइफोर होन्नानै बुङोब्ला जोङो जोंनि भारतावहाय गोदोनि जिथु गोजाम माखासे मेथाइफोर बे मेथाइफोरनि सायावनो य मोसानायफोरखौहाय जोङो बांसिनै नुनो मोनो